فن بات کی جائے تو اسے ایک فنکار سے بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا لیکن ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی فنکاری موجود ہے اگر ہم اسے غور کریں تو ہمارے سماج میں تمام لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے فن کا استعمال نہ کرتے ہیں جس وجہ سے انہیں اس طرح کی خوشی نہیں ہوتی ہے جبکہ ایک فنکار فن کے ذریعے کسی بھی کام کو کرنے میں بہت ہی ماہر ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ فن کے ذریعے دلچسپی لے کر اس کام کو انجام دیتا ہے جس سے وہ خوشی خوشی اس کام کو کرنے میں ماہر ہوتا ہے اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی فنکار اپنے فن کے ہی ذریعے کسی بھی کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے اس وجہ سے فن کا ہونا زندگی میں ایک اہم حصہ ہے معاشرے میں اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے بہت سارے خدمات سرکار کے طرف سے انجام دی جا رہی ہے جس میں بہت سارے کمپٹیشن شامل ہیں جس کے ذریعے فنکار اپنے فن کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنے بہتر فن کے ذریعے نمائش کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں